जोंनि जामुंफोर होन्नानै बुङो बांसिन होन्नानै बुङोब्लाथ' अनला मेवाय दाउ नारजि अमा मैथा ना नाफाम बर'नि ओंख्रि बेफोरखौनो बांसिन मोजां मोनो ओमफ्राय बेयावहाय जाग्राफोरखौ जेन'बा बुरजासिन होनांगौ होन्नानै बुङोब्ला अनला मेवाय दाउखौ लायोबा अनला मेवाय दाउआवहाय अनखौ बांसिन होनांगौ जायो बेनि उनावहाय खारै बेवहायनो बेनि गेजेरावनो अन अनखौहाय बाराद्राय होयोब्ला बे ओंख्रिया मोजां जानाय नङा बांद्राय लाथा लाथा जागोन बा टेस्ट गैयै जागोन आरो नारजि अमानि बिथिङाव बुङोब्ला नारजिखौ बांद्राय होयोब्ला खारैया जुदि खम जायोबा बे नारजि अमानि महर जानाय नङा गोथावबो जानाय नङा रिमोन्नाय नङा आरो नारजिया खारैया जेब्ला खम जागोन अब्ला नारजिया बारा जायोबा गोखाबो जागोन बेयो नारजि अमानि महराव फैनाय नङा मैथाजों नाजों बिथिङाव जुदि रायलायोब्ला मैथाया जुदि बारा जायोबा गोखै जागोन नाया जुदि खम जायोबा बियो मैथाजों नाजोङा गोथाव जानाय नङा